खेलों में सफलता और सफलता से निपटने का एक ही तरीका है कि सफलता पाने के लिए हमको खेलों में हमको फोकस करना पड़ेगा खेलने के लिए हमको जैसे उसमें हमको सुबह सुबह प्रैक्टिस पे जाना पड़ेगा सुबह शाम हमको जो रूटिंग फॉलो करना पड़ता है प्रैक्टिस पे जाना जम के अभ्यास करना मेहनत से पीछे नहीं हटना जैसे मेरा टाइम से ट्रेनिंग में पहुँचना खेलना टाइम से और सफलता के लिए जैसे प्रोटीन लेना हुआ बहुत सारे ऐसी चीज है जो हमको खेलों में सफलता प्राप्त करवा सकता है और असफलता से निपटने का एक ही तरीका है कि असफलता हमको छुए भी ना इसके हम बहुत इसके लिए हमको खेल खेलने खेलने खेलने के लिए हमको जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं तो वहाँ पे हम टाइम पे अगर हम नहीं पहुँचते हैं तो मेरा असफलता हुआ और हम टाइम पे पहुँच जाते हैं वहाँ पे तो उसमें हम सफलता पा सकते हैं यही सब निपटने का तरीका है कि खेलो में सफलता पे हम सफलता पा सकते हैं और खेलों कों बेहतर ब बेहतर में बेहतर बनाने में हमारी मदद यही कर सकता है कि जैसे कि हम कहीं पे खेलने के लिए जाते हैं तो हम सही टाइम पे डाइट लेते हैं जो कि हमको कमजोर फील नहीं होने देता है प्लस उसके बाद हम लोग वहाँ पे टाइम से प्रैक्टिस करते हैं बहुत सारा ऐसा चीज है जो कि मुझे कोच समझाते हैं उसपे भी मेरा फोकस करना अनिवार्य है जो कि हम खेल पे ध्यान दें ताकि मेरा खेल आगे के लिए बेहतर बन सके वही चीज को अगर हम उस पे ध्यान नही देते हैं तो वही मेरा असफलता साबित हो सकता है तो असफलता मेरा मदद तब ही कर सकता है जबकि हम असफलता को अपने सामने में नहीं आने दे और उसी पे हम ध्यान दें ताकि मेरी जीत हासिल हो और मुझे बेहतर से बेहतर खेल सकें हम जैसे हम क्रिकेट खेलने ही जाते हैं क्रिकेट खेलना हम अगर सोचते हैं कि हम बैटिंग कर रहे हैं मेरा ध्यान कहीं और है तो हम वहाँ पे नही ढंग से खेल पाएँगे इसके लिए हमको वहाँ पे फोकस फोकस्ड पूरा रहना पड़ेगा खेल पे पूरा ध्यान देना पड़ेगा और वही अगर हम ध्यान देके अगर खेलते हैं पूरा फोकस है मुझे क्योंकि मुझे आगे मुकाम पाना है कहीं खेल में ही तो उसपे हम फोकस्ड होके खेलेंगे वही हम सोच रहे हैं कि मुझे कुछ और और भी करना है और अब मेरा ध्यान कहीं और है तो वो मेरा असफलता हुआ अगर उसी को सफलता जीत का हासिल करना है तो एकदम फोकस होके मुझे उसपे ध्यान देके खेलना पड़ेगा मुझे वहाँ पे फोकस होके रहना पड़ेगा और बहुत सारा ऐसा चीज है जिसपे मुझे ध्यान देके खेलते रहने रहना है जिससे मेरा सफलता हासिल हो सकता है और उससे हम असफलता से निपट भी सकते हैं और असफलता मेरा खेल में हावी मेरे पे नही होगा जिससे मेरा खेल में सफलता प्राप्त हो सकता है